जोंनि गामियाव जाफुंसारनाय बेफार फालांगिफोरानो जेरै दखान होनाय गय बेफार मावनाय मैगं दखान खालामनाय हालदै हायजें बेफारफोर खालामनाय बेफोरो गासैबो जोंनि गामियाव मोनसे गेदेर जाफुंसारनायनि बेफारफोर जेरै जोङो गयफोरखौ जोङो बेफार फालांगि खालामोब्ला जोङो जोंनि खस्थ'नि गेजेरजों जोङो मुलाम्फाखौ जोङो मोनो हायो जेरै जोङो हालदै हायजेंनि बेफार खालामोब्लाबो जोङो जोंनि मुलाम्फाखौ मोनो हायो आरो जोङो दखानफोर होयोब्लाबो जोङो जोंनि मुलाम्फाफोरखौ जोङो मोननो हायो मानोना जोङो जेरै खस्थ' खालामो बेबायदिनो जोङो जोंनि मुलाम्फाफोरखौ जोङो मोननो हायो आरो जोंनि गामियाव बेफोर बयबो मानसिफ्रानो ओरैनो थाया जोङो गामिफ्राव गासैबो बेफार फालांगिफ्राव बयबो नांथाबनानै दङ बेनिखायनो जोङो जोंनि गामिनि मानसिफ्रा खस्थ'नि गेजेरजों जोङो गासैबो जाफुंसारनायखौ मोननो हादों